पहले की महिलाओं पर अनेक प्रकार की बाधाएँ आती थी आज के समय में तो बहुत सुधार हो चुका है हमारे क्षेत्र में पहले की माँ पहले की समय में मेरी मम्मी के समय की बात है पहले किसी के घर के बड़ों के सामने नहीं जाती थी जाना भी होता था तो घूंघट करती थी ना शिक्षा का उनको अधिकार था न बाहर जाने का अधिकार था न किसी से बात करने का अधिकार था उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी उनका नियमित रूप से कार्य था घर में रहना खाना चूल्हा चौका करना किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती थी उनका उनका दैनिक जीवन बहुत ही अच्छा नहीं रहता था ना उनका रहन सहन न खान पान किसी भी चीज़ को उनकी अनुमति नहीं रहेती थी कोई भी काम हो परिवार के अंदर ही उनका उनका होता था किसी के अनुमति के बिना उनका बाहर जाना भी वर्जित था और किसी से बात करने के लिए भी उनको परमीसन लेना पड़ता था आज के समय में तो बहुत ही महिलाओं को बहुत लेडीजों को छूट मिल रहा है बाहर घूमना पढ़ना लिखना काम करना तथा नौकरी आदि सब सुविधा मिल रही है तथा पुरुषों के समान अधिकार मिल रहा है महिलाओं को पहले अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब वैसा नहीं है अब तो हमारे क्षेत्र में बहुत सुधार हो गया है पहेले पहले महिलाएँ किसी के किसी से बात करने के लिए वर्जित थी नहीं कर पाती थी अब तो हर हर घर की लड़कियों को महिलाओं को छूट मिल रहा है वो कोई भी कार्य स्वयं कर ले रही हैं चाहे ऑफीसियल जॉब हो या फिर कहीं और खुद का कार्य भी ढूँढ लेती हैं कर लेती हैं उनको समान अधिकार भी मिल गया है उठने बैठने का पढ़ने का घूमने का रहने का पहले ऐसा नहीं था पहले की महिला घर के काम काज को ही अपना सब कुछ समझती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है अब भी अब हर घर की महिला नौकरी कर रही हैं बाहर घूम रही हैं तो उनको सम्मान अधिकार मिल रहा है

अब हर क्षेत्र की लड़कियाँ आई एस पी सी एस तक लेबल तक पहुँच रही हैं